हेलो जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम सर जी जी जी सर हम मधुबनी जिलामे अयलहुँ हेँ घुमयके लेल जी जी ह्म्म ह्म्म ह्म्म ऐतिहासिक स्थल राजनगर छै ह्म्म आ ओ मधुबनीएमे सर ओ काली मन्दिर सेहो छै ह्म्म ह्म्म ई इसभ तीर्थ स्थल भेलै सर ह्म्म मिथिला हाट मधुबनिएमे छै एखन नयापर मे मिथिला हाटके नामसभ सुनि रहल छियै हँ हँ हँ हँ मिथिला हाट अपना देश लोकके ज्यादा आकर्षित करै छनि ओहिमे जे चीजकेँ हम अहाँ छोड़ि देलियैए ओकरा देखा रहल छै सुनै छियै सएह गेलहुँ हेँ हम नहि मौका लागत तऽ एक बेर घुमय लेल अवश्य जायब जी जी जेनाकि सर पुरना पुरान पुरान चीज जेकि हम अहाँ जी मिथिला हाटमे जी जेनाकि सर ओ अथी छलैए हमसभ जकरा छोड़ि देने छियै जेना चरखाके सुनै छियै सेहो चरखासँ जुटल जतेक जुड़ल सामग्री छै सेसभ हँ ह्म्म जेसभ चीज छै छुटि गेलैए जकरा हमसभ पाछू छोड़ि रहल छियै ओसभ चीज देखाबै छै ओकर चित्रण ज्यादा छै जी ठीक ठीक